हमारे घर में बिजली आने के बाद इतना बहुत सुविधा सुविधा काम आ गया ताकि पहले अगर बिजली नहीं था तो चूल्हा पर खाना बनता था और ऊ मिक्सीत पे मसाला पीसा जाता था जिसके कारण अभी जो है अभी गैस गैस है और गैस होने के बाद जैसे मिक्सी मसीन हुआ हर एक चीज बिजली आने के कारण बहुत बहुत काम जो है बिजली लाइन के द्वारा किया जाता है लाइन बिजली आने के बाद हमारे काम जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं बहुत जल्द हो जाते हैं जिसके कारण पहले जो होता था चूल्हा पर काम होता था जिसके का पहले का स्थिति इतना अति था उ बिजली नै था ते इतना दिक्कत था

कपड़ा खींचने वाला मसीन हुआ हर एक चीज बिजली पर काम हो जाता और सुविधा बहुत अच्छे तरीके से किया जाता औ बिजली बिजली आने के उपलब्ध ने बहुत भिन्न भिन्न काम जो होते हैं उपकरण से अनभव किया जाता है जैसे पुराना दिन ऐसे जैसे मिक्सर ग्राइंडर गैस सिलेंडर ओबोन बहुत ऐसे जगह उह चीज हैं जो कि मसीन इलेक्ट्रॉनिक बिजली के द्वारा उपयोग करते हैं और बिजली के उपयोग करने के कारण यहीं है कि अन्यथा अब बहुत लोग जो हैं सुविधा बिजली से उपयोग किया जाता है पहले को जमाना में था चूल्हा पर खाना बनाया जाता है उसके कारन नहीं हो पाता था अभी जो बिजली आ गया बिजली ऐसा उपकरण है जो हमारे रसोई बिजली उपकरण अनुभव पुराने दिनों की ऐसी उपकरण उपलब्ध मिक्स मिक्सर मशीन गरेंडर गैस सिलेंडर और जो मिक्सी हुआ हर एक चीज का सुविधा उपलब्ध है जिसके कारण हो पाता है और मिक्सी मसीन के कारण मिक्सी मसीन हुआ जैसे गरेंडर हुआ नहीं तो